पंज फरवरी ॿ हज़ार वीह टे अप्रिल उणिवीयो उणिवीह सौ चालीह सत फरवरी उणिवीह सौ असी टे मे उणिवीह सौ नवे पंज डिसेंबर ॿ हज़ार चार